हमरा सबके बाबू रहथिन तीन भाय तऽ हुनका ने तीन गो हमर दूटा चच्चा रहथिन एगो पप्पा रहथिन हमरा माँके ने पाँच गो बेटी भेलै एगो बेटा भेलै तऽ हम पाँच बहिन एकेटा भैआ आर बड़की काकीके हमरा तीन चारि गो बेटा भेलनि एगो बेटी भेलनि मंझली काकीके तीन गो बेटा छनि ए दू गो बेटी छनि तकर बाद से हमसब पूरा आँगनमे लगाके आठ बहिन रहियै आ आठ गो भैआ हमरा सबके रहय आ तहन से हमर सबके बाबूके बड रहन अपनामे अपन सब भायमे समंजस्य सब भाय खुशी खुशीसँ रहलखिन हमरा सबके शादी बिआह केलखिन तकर बाद हमसब सासुर एलियै तऽ सासुरमे से ससुर रहथिन चारि भाय आ हुनका से चारो भायके से हमरा ससुरके रहनि तीन गो बेटा भेलनि आ तीन गो बेटी छओ गो बच्चा रहनि तकर बाद से हमसब तीन दआदिनी छियै अखन तीनो दिआदिनीमे हमरा दू गो बेटी एगो बेटा आ बड़की दिआदिनीके पाँच गो बेटी एगो बेटा आ मझलिके से दू गो बेटा एगो बेटी अहिना तीनू आदमी अपन रहै छियै आ ओतेक कमाइत खटाइत बला केओ नहि छथिन सहयोगी हमर ससुरो घरे पर रहलखिन खेती बारी केलखिन आ हमर सबके बर बाहर रहलखिन दूल्हा तऽ अपन किछु दिन बाहर रहलहुँ किछु दिन घरो रहलहुँ एते तरक्कीसँ नहि कमेलखिन आर आदमीके से अपन भविष्यो होइत छै किछु कर्तव्यो होइत छै आ हमरा सबके अपन बड़ बढ़िआँ समय कटैत छी की कयल जेतैक जेकरा जतबे भगवान देने छथिन ओतबेमे समय गुजरातै ने की करतै बाल बच्चा सङ्गे आब ओकरा सबके पढ़ेलहुँ लिखेलहुँ ओकरे सबकेमे लागल छी एगो बेटीके शादियो बिआह कयलहुँ हँ एगो नातिन भेल हँ आब एगो बेटीके लड़का ताकि रहल छी जे कहाँ लड़का नीक भेटत तऽ ओकरो कन्यादान कऽ लेब बेटा कऽ पढ़ा रहल छी जे बौआ कनि किछु पढ़ि लिखके कनि किछु मनुष्य बनि जायत तऽ समय नीक निकलत हमसब तऽ कहुनाके समय बीता लेलिए अखनके लोक बितेतै अखनके लोक तऽ बेटी पूतोहू रहबे नहि करतै घिना देतै तऽ ताहिके लेल नीक बनतै बेटा बेटी नीकसँ पढ़तै लिखतै तहने ने नीक लड़का लेबै तऽ सबके पढ़बैत छियै अखन आब देखियौ भगवानके ऊपर छै सब सब तऽ भगवानेके हाथ छै